भारत में कुछ लोकप्रिय योग गुरी गुरु तो बहुत से लोकप्रिय योग गुरु हैं बट योगा का जो पुनर्जीवन कहलाएगा कि पुनर्जन्म जिसने कराया वह बाबा रामदेव है नि संदेह रूप से और भारत को विश्व गुरु योगा में बनाने वाला विश्व दिवस इक्कीस जून को जो मनाया जाता है हमारे यशश्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा योग गुरु तो बहुत हैं यूट्यूब चैनलों पर टी वी चैनलों पर देखा जाता है आचार्य राम जी महाराज है बलभद्र महाराज हैं अनेकों योग गुरु हैं जो कि यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल पर आस्था चैनल पर योग गुरु राम जी महाराज का हम लोग खुद शिविर कराए थे अपने यहाँ पतंजलि योगपीठ से ही थे आए थे हमारे यहाँ शिविर किए थे काफ़ी लोगों ने उस शिविर में भाग लिया और काफ़ी प्रभावित रहे योग से हमारा दिनचर्या जो है कि बहुत ही सुखकार हो जाता है योग समस्त रोगों का

इलाज है योग के माध्यम से हम समस्त जो रोग है चाहे वह बी पी हो शुगर हो कोलेस्ट्रॉल हो थायराइड हो सर्वाइकल हो सभी प्रकार की बीमारियों को योग के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता या उनको दूर किया जा सकता है और योग को योग तो हमारी जो पतंजलि है यह हमारे वेदों में से मिला है लेकिन बीच में लुप्त प्रायः हो गई थी जिसको बाबा रामदेव ने फ़िर से जीवित किया और लोगों को योग का महत्व को बताया तथा योग की तरफ लोगों को आकर्षित कराया योग से लोग लाभान्वित हुए और आज हर परिवार में हर व्यक्ति योग करने के लिए इच्छुक है सुबह लोग आप उठ करके देखिए गाँव में गलियों में सड़कों पर पार्कों में आपको योगाभ्यास करते हुए लोग नज़र आएँगे योग कई प्रकार के हैं लेकिन कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार जो योग है वह एक कम्प्लीट योग प्रक्रिया है सूर्य नमस्कार के माध्यम से सभी शरीर के अंगों का अभ्यास हो जाता है एक्सरसाइज़ हो जाता है योग व्यक्ति को निरोगित रखने में सक्षम है कारगर है सूर्य नमस्कार हुआ वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि खाना खाने के बाद भी किया जाता है भुजंगासन है ताड़ासन है अनेक आसन हैं जो कि अलग अलग शरीर के बॉडी शेप को सही करने के लिए शरीर में आए विकृतियों विसंगतियों को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है अगर हर व्यक्ति प्रतिदिन तीस मिनट भी अगर योगा कर लेता है प्रतिदिन सुबह में अगर तीस मिनट योग कर लेता है तो वह आजीवन डॉक्टर से दूर रहेगा ऐसा देखा गया है ऐसा पाया भी गया है और लोगों को यह विश्वास भी है इसलिए लोग योग की तरफ बढ़ रहे हैं योग पर ध्यान दे रहे हैं योग के माध्यम से आज हर व्यक्ति अपने आप को निरोगित रख रहा है भारत विश्व का योग गुरु बना है और विश्व योगा दिवस इक्कीस जनवरी से मनाया जा रहा है जिसको हमारे यशश्वी प्रधानमंत्री दो हज़ार पंद्रह से शुरू किया था आज योग संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है योग के लाभ से लोग संपूर्ण विश्व के लोग लाभान्वित हो रहे हैं और योग करते चले जा रहे हैं योग के माध्यम से सभी लोग निरोगित हो यही सबका उद्देश्य है धन्यवाद